खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में न काफी बदलाव आता है जैसे कि आए दिन अपन देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति खेल खेलता है न वह काफी स्वस्थ रहता है उसकी बॉडी फिट रहती है वह जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता है उसको खानपान में उसका मन लगा रहता है और खाना भी आराम से पच जाता है और दिमाग जैसे आपने देखा होगा कि स्कूलों में भी जब हम पढ़ाई करते हैं तो बीच में हमारा एक खेल का पीरियड दिया था क्यों दिया जाता है क्योंकि पूरे पूरे टाइम पढ़ाई करने से या कहीं भी एक जगह बैठने से आदमी का दिमाग क्या रहता है कि एक ही दिशा में चलता है लेकिन खेल खेलने से आदमी का दिमाग कई दिशाओं में विचलित रहता है उसका दिमाग चारों दिशाओं में चलने लगता है अभी जैसे हम क्या है कि आउटडोर गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेट हो गया या फुटबाल हो गया इसमें व्यक्ति को भागना पड़ता है पसीना निकलता है जब पसीना निकलता है तो शरीर के अंदर ऊर्जा आती है वह क्या होता है कि जब आदमी दौड़ेगा भागेगा तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होगा मन विचलित नहीं होगा इधर उधर कहीं मन लगे भटकेगा नहीं कहीं भी काम करने में उसके अंदर फुर्ती रहेगी दूसरा क्या है शतरंज इंडॉर गेम होता है यह शतरंज खेलते हैं तो उसमें हमारे को काफ़ी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है वह जब बार बार बार बार हम शतरंज को खेलते हैं शुरू में तो हमें काफ़ी डिफिकल्ट लगता है लेकिन हमारा दिमाग के अंदर काफ़ी ऐसे दिमाग के अंदर ऐसे प्रतिक्रिया बढ़ती जाती है कि इस गेम को खेलने के लिए हमें कौन सी बटन को उठा कर कहाँ रखें तो जिससे क्या हो सकता है ऐसे कई सारे दिमाग के ऊपर जोर आते हैं तो आदमी क्या है कि शारीरिक तो मजबूत हो ही रहा है साथ साथ मानसिक तरीके से भी मजबूत हो रहा है और यदि मन में कोई विचारधारा है गलत चल रही हो तो खेल के द्वारा हम उसको ना भुला सकते हैं